हैलो अ'ऊं दा नांऽ तमन्ना ऐ ठीक ऐ में एह्दे इ'यो आक्खनी चाहिदी अज्ज कल दे मीडिया दे बिच सच्चाई घट्ट रेही गेदी ऐ ते झूठ जादा दसदे न जि'यां हून साढ़ा जम्मू ऐ ठीक ऐ ते कश्मीर जम्मू कश्मीर दा नांऽ पूरा गै आंदा जि'यां हून कुदै उत्थें जाइयै आंतकवादी कुदै बड़े दे होंदे ओह् एड्डी दूर जइयै ते ओह्दे बिच पूरा गै जम्मू कश्मीर दा गै नांऽ बदनाम करदे रौहंदे कि जम्मू ई इ'यां होइया कश्मीर च इ'यां होइया फलानां होइया एह् ते खा'ल्ली इक मतलब प्रोपोगेंडा जेहा बनाई ओड़े दा इ'नें कि जम्मू कश्मीर दे बारे च की इत्थें इ'न्ना जादा आंतकवाद फैले दा यह् बो फलान टींग इ'यां ते ऐसा बैसा कक्ख बी निं होंदा अस चौबी घैंटे रौह्नें आं इत्थें ठीक ऐ कक्ख बी निं सेफ्टी पूरी ऐ इत्थें हर इक चीज़ स्हेई ऐ इत्थें हां केईं चीजें च केह् आखदे होइदा कि गलत होंदा ऐ ठीक ऐ हून जि'यां केह् आखदे मीडिया दी गै गल्ल करी लैचे मीडिया आह्ले स्हेई चीजां ते दसनियां निं इ'नेंं जो जहान दा गंद मंद उ'ऐ दसदे रौहंदे न एह् ते हून जि'यां आखगेओ तुस कि केह् आखदे कोई चज्जा दे टॉपिक होङन ओह् इ'नें चुक्कने गै निं जि'यां हून एह् एजुकेशन दे बारे च बोली सकदे न ते ओह्दे लेई बी हून इलेक्शन होई ठीक ऐ इलेक्शन बिच कि'न्ना किश होंदा कि'न्ने घोटाले न कि'न्ना करप्शन होंदा ओह्दे लेई बी एह् कक्ख बी करदे गै निं करप्शन लेई गै दिक्खी लैओ ठीक ऐ जि'न्ने नेता न कोई बी जेल्लै इलेक्शन होंदे ठीक ऐ ओल्लै सारे आई जंदे कि सानूं वोट देओ इ'यां करो उ'यां करो फलाना करो लेकिन जेल्लै इलेक्शन होई जंदी ओह्दे बाद च कोई कुत्ता घसीटे दा बी निं लभदा सानूं इत्थें कोई बी निं लभदा जि'यां तुप्पने ई कोई कम्म कराने ई बी जाओ नी ते आक्खो कि इ'यां करी ओड़ो जां इ'यां करी ओड़ो कोई बी कम्म कुम्म ते करांदे गै निं ऐं हून मीडिया गी इक चीज उप्पर फोकस करना चाहिदा कि हर इक टॉपिक उप्पर गल्ल करनी चाहिदी इंदे कन्नै कि अगर तुसें एह्कड़ा कम्म कीता ऐ ठीक ऐ कि'यां कीता इंदे कोला रिपोटां बी लैनियां चाहिदियां कि तुसें पूरे साला च केह् कम्म कीता केह् नेईं कीता ताकि लोकें ई बी पता चलै कि करा दे कम्म कि नेईं करा दे न एह् ते खा'ल्ली सुक्कियां तन्खावां कन्नै ते खा'ल्ली घोटाले करदे कि इ'यां करी ओड़नें आं तुंदे कोला एह्कड़ा कम्म कराई ओड़ेआ सानूं ओह्कड़ा कम्म कराई ओड़ो हून दिक्खो पुला दा कम्म लग्गे दा कदूं दा लग्गी आ नी जम्मुऐ च ते अदुआं दा ते हाली तक कक्ख बी निं कीता ऐ हाली आस्ता आस्ता आस्ता चला दे न ठीक ऐ कदूं इ'नें ओह् पाई धंदड़ धूड़ी कि मेट्रो आई गेई जम्मू च इत्थें मेट्रो दा ते एम तोड़ी बी निं लब्भा दा मेट्रो कु'त्थें लब्भनी जानी ऐ इ'नें गी एह् चक्कर ऐ कि मीडिया आह्लें गी इंदे पर दस्सनां चाहिदा लोकें सारें ई सच्च दस्सन सारा किश मीडिया आह्ले दस्सी ओड़दे कि एह् बस्सां लाई ओड़ियां न ते इ'यां करी ओड़ेआ चंगियां चीज़ां बी दसदे निं ऐं कि मीडिया आह्ले निं दसदे न कवर करदे न हून जि'यां हून जम्मू दा डोगरा ओह् ऐ रिपोर्टर अशीष कोहली बत्थेरा किश करा दा ओह् बी लेकिन मतलब कि स्हेई तरीके दी इक गाइडेंस देन ना लोकें गी जि'यां हून बाह्र दे लोकें कोल जाह्गे नी तुस उ'नें गी आखगे कि अस जम्मू दा आए उंदे च सारें च केह् होंदा कि ना ना ना एह् जम्मू आह्ले लोग बड़े खराब होंदे इ'यां करी ओड़दे उ'यां करी ओड़दे उत्थें इ'न्ना आंतकवाद फैले दा ऐसी बैसी ते कोई गल्ल निं ऐ हून तुस दिक्खो कि अस इद्धर रौह्ने नी इकदम सेफ मज़े दे रौह्ने आं कुसा दी ना कोई पुच्छ ना कक्ख कुड़ियां इ'न्नियां सेफ ऐ ना इत्थें जि'न्नियां बाह्र बी निं होनियां तुस दिल्ली दिक्खी लैओ कि'न्ना किश होंदा ऐ इत्थें जम्मू दी कदें न्यूज़ सुनी कि इ'यां होइया जां उ'यां होइया जम्मू च एह् सारा कुछ ऐनी होंदा ना कश्मीर च बी निं होंदा कश्मीर च बी हून तुस जाह्गे केईं सारी जगह् पर स्हेई ऐ साफ ऐ सुथरा ऐ लेकिन केईं जगह् बड़ी सारी चीज़ां गलत बी होनियां कश्मीरै बिच जि'यां हून तुस आखगे कि दिक्खी लैओ हून उत्थें आंतकवादी केह् करदे कि आंदे उत्थें आंतकवाद बी ऐ एह् निं अस आखदे कि पूरे तरीके कन्नै नेईं ऐ ऐ क्यों क्यों निं ऐ उत्थें क्योंकि उत्थें ओह् निं दिंदे केह् आखदे कम्म निं दिंदे उ'नें गी भी ना कोई केह् आखदे एंप्लॉयमेंट लेआंदे निं उत्थें ना कक्ख करङन ते बच्चे केह् करनां फ्ही उ'ऐ ध्याड़ी पर चली जंदे पत्थर मारने ई फिर आखदे पत्थर मारदे न कश्मीरी हून तुस उ'नें ई कम्म दैगे ओ हर इक चीज दे बारे च सनागे ओ ते बच्चा उस स्हाब कन्नै गै डेवलपमेंट करदा ना कि सानूं नेईं पढ़नें आह्ले पासै जाना हून जि'यां मिनिस्टरें दे ञ्यानें दिक्खी लैगे तुस इक बी मिनिस्टर दा ञ्याना ते पत्थर मारने ताहीं निं आंदा हून जेह्ड़े दूएं दे होङन जेह्ड़े लोकल होङन जि'नें खानी ऐ ध्याड़ी लानी ऐ ते तुस कर्फ्यू लाई ओड़गे उत्थें चौबी घैंटे ते फिर उ'ऐ होना कि चलो फिर केह् करना भई ध्याड़ी ते इत्थें कर्फ्यू लग्गी जाना ना कुछ खानै ई ना कक्ख ते चलो पंज सौ रपेआ लैओ दो सौ लेओ जाओ पत्थर मारो जाइयै एह् चीजें पर जेह्ड़ी मीडिया ऐ ना एह्दे पर फोकस करना चाहिदा इ'नें गी लेकिन ओह्दे उप्पर ते ध्यान निं करदी ऐ मीडिया खा'ल्ली एह् दस्सी ओड़दी ऐ कि ओह् पत्थर मारा दे इ'यां करा दे फलानां करा दे न कि इ'यां ई करदे कश्मीरी लेकिन ओह् चीजां निं लेकिन जेह्ड़ा सच्च ऐ ना ओह् सारें दे सामनै लेआना चाहिदा मीडिया गी मीडिया ई रिपोर्टिंग जेह्ड़ी ना स्हेई तरीके दी करनी चाहिदी कुसै तरीके दे डरना निं चाहिदा अच्छे तरीके कन्नै करन सब कुछ स्हेई रौहंदा